आमच्या भारत देशांतली जावं ना गोंयांतली जावं संस्कृती ही भारदस्त अश्या परंपरांनी सजला आनी तातूंत आमचो काणकोण तालुको आनिकूय मुखार आसा तालुक्यांतल्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत विंगड विंगड उत्सव हे नेमान साजरे जातात आनी तातुंतलोच एक म्हळ्यार मालवडा हांगां आशिल्ल्या श्री वेताळ देवस्थानाक दर तीन तीन वर्सांनी जावपी गड्यांची जात्रा ही गड्यांची जात्रा फाटल्या शेकडो वर्सां पासून चलत आसा हिंदू धर्मजात निरपेक्षतेचो पाया घालून दिल्ली ही श्रेश्ट अशी परंपरा जातूंत ब्राम्हण जावूं क्षत्रीय जावूं वैश्य जावूं शुद्र जावूं परंपरेन तांकां घालून दिल्ली कामां ही नेमान करत ह्या गड्याच्या जात्रेची तयारी ही करतात आतां गड्यांची जात्रा म्हणटा आसतना सगळ्यांत पयलें थंय लागपी दोन खांबें ज्यांची म्हळ्यार जाका आमी मेडी म्हणटात जाची सादारपणान पंन्नास पंचावन फूट उंचाय आसता आनी ह्या दोनीय खांब्यांक केली उरतात आनी ज्या दोन केल्या भितर एक व्हडलें अशें लाकडाचें चक्र हें तयार करपाचें काम हांगासरलेंच जाका आमी सुतार म्हणटात मेस्त म्हणटात ते करतात आनी ह्या व्हडल्या चक्राक जें गडी बांदतात ज्या गड्याक बांदून तो राट म्हणटा तो फिरयल वता त्या जात्रेची तयारी ही म्हयनो दोन म्हयने ही चालू उरता आतां ह्या जात्रेक लागपी दोन खांबें म्हणजे रूख हे वेगळ्या वेगळ्या वाठाराक जंय आसात थंय सोदून काडप तें बरें तरेन कापून गाडयेचेर घालून हाडपा खातीर जे मनीस बळ लागता तें गांवांतलेंच तरणाटे जावूं जाणटे जावूं नेण्टे जावं भरगे जावूं हे मोट्या उमेदीन वचून धोल ताशें बडयत त्या वाठारांतल्यान घेवन ह्या बेताळाच्या देवळा कडेन येताता आनी ताच्या नंतर तांची तें दोनी खांब हे थंय उबें करप जातात आत ही गड्याची जात्रेची तयार क करत आसतनाच मागीर तो पन्न्या जागोर जावूं चोरां जागोर जावूं दिवजां जागोर जावूं किंवां गड्याची जात्रा जातगीर गड्यांक तेल लावपाचें उरत देवकार्य उरत चौगुले सेवेकरींचो अज्ञातवास म्हणजे तांचे भितर खंयच भायर वचनासतना एक आठवडो रावप रंगावली पुजा अश्याक तरेक प्रकारांनी ही गड्यांची जात्रा जी मनयतात ताची ती तयारी जायत किंवां ती पळोवपाक फक्त गोंयांतल्यानच न्हय भायल्या देशांतल्यान सुद्दां लोक मोठ्या उमेदीन हांगां येतात कारण जो बेताळ देव म्हणटात तो एक जागृत देव आनी ह्या बेताळ देवाक जे कितें आवडटा ते दिलें जाल्यार मनशाच्या मनाक आशिल्ली खंयचीय इच्छा ती पुर्ण जाता असो एक मोठो भावार्थ सगळ्याक पसरिल्लो आसा